हम मुल रुपसे दरभङ्गाकेँ निवासी छियै ओतऽ दरभङ्गामे शादी विवाहमे एक भोज भातकेँ परम्परा चलै छै जाहिमे पुरा गाँवकेँ लोक एक साथ इकठ्ठा भऽ कऽ भोज करै ला आबै छथिन ई चीज हमरा बहुत ही बढ़िऑं होइ छै अभी भी लोक पङ्गतिमे बैस कऽ आरामसे पत्ताकेँ पत्री पर थर्मोकोल केँ पत्री देल जाइ छै गाँवमे पत्ताकेँ पत्री पर बैसकऽ नीचामे बैसकऽ भोज खाइ छथिन सभ इकठ्ठा भए कऽ हँ एकदम आपसमे हँसी मजाक करैत घण्टा डेढ़ घण्टामे खाना खाइ छथिन दुःख सुख बतिआइत सभकेँ बारेमे भरि गाँवकेँ लोककेँ बारेमे बतिआइत तखन जे खाना खाइ छथिन ओ देखैमे बहुत ही नीक लागै छै आर एक चीज आओर छै कि एहिमे औरत सभ भी आबै छथिन ओ अलग पङ्गतिमे बैसकऽ खाइ छथिन ओहिमे सभसँ भेट घाट भए जाइ छै जकरा कहिओ नहि देखलहुँ ओकरो हम एहिमे देख लै छी जाहिसॅं हुनकासे भेट मुलाकात भी भऽ जाइ छै बातचीत भी भऽ जाइ छै तऽ एहिमे सभ इकट्ठा भए जाइ छै ओना कोनो पर्व त्यौहारमे लोक इकठ्ठा नहि भऽ पाबै छै दू गोटा से भेट भेल तीन गोटा से भेट भेल आ ओ भोज भातमे सभसे भेट भऽ जाइ छै इकठ्ठा तऽ ई चीज देखैमे बहुत ही बढ़िऑं लागै छै